हाँ मैं सफ़ी मोहम्मद बोल रहा हूँ हाँ मैंने आप से दो साल पहले ये बीमा कराया था हाँ तो वो मेरे पाँच लाख रुपये का कराया था हम ने पौलिस जो मेरी बीमा पौलिसी है उसको मैं ड्रौप कराना चाहता हूँ

तो आप बताइए कि किस दिन आना है मेरे को मंडे मंडे आ जाता हूँ

कुछ लाना है कागज़ लाना है क्या कर क्या कैसे डौकुमेंट्स लाना है ठीक है जो पौलिसी के कागज़ हैं वो तो मेरे से मिस हो गए बच्चे को ला सकता हूँ उससे करवा दीजिए आपकी क्या आपका क्या प्रौसेस है वो बताइएगा क्या बताना है मेरे को चैक ख़ाली चैक बूक लाना है क्या लाना है ठीक है हम वहाँ हाज़िर होते हैं आप के पास